असां सिंधी आहियूं असांजी ॿोली सभिनी जी हिकु जहिड़ी सिंधी ॿोली हूंदी आहे जीअं असां पाण बि सिंधी आहियूं सभिनी जे घर में ॿोली सिंधी हूंदी आहे थोरो भाषाउनि जो अने उचारण जो थोरो थोरो फ़रकु हूंदो आहे जीअं त सिंधी में बि अलॻि अलॻि हूंदा आहिनि खत्री हूंदा आहिनि लाड़ी हूंदा आहिनि रियासती हूंदा आहिनि ऐं रियासती हूंदा आहिनि मारवाड़ी बि हूंदा आहिनि पर असांखे सिंधी भाषा थोरी ईंदी बि आहे पर असांखे जीअं माउ पीउ सिखायो आहे त असां उआ सिंधी ॿोली सिखी करे ऐं ईंदो आहे सिंधी ॿोली सभिनी जी सुठी तरह हूंदी आहे पर थोरो ॻाल्हाइण में फ़रकु हूंदो आहे पर सिंधी भाषा सुठी आहे